किसान भाइयों को खेत बोने के लिए पैसा नहीं है ऐसे किसी से उधार कर्ज़ ले लिए हैं अगर दे नहीं पा रहे हैं तो उन लोग के लिए कोई आप सु सुविधा बढ़ाएँगे तो ही कर कर के सो भर पाएँगे नहीं तो आज आत्महत्या कर लेते हैं इसी के लिए हम लोगों परेशान हैं आपको चाहिए कि सब गरीबों को मदद करें उनको कृषि में सहयोग करें खाद ले रहे हैं जोताई के पैसा नहीं है या खाद के लिए पैसा नहीं है तो कहाँ से करेंगे कर्ज़ा लेकर कर रहे हैं अगर नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं अगर सरकार मदद करेगी तो वो कुछ भी कर सकते है विपक्षी व परिवार को जिला सकते हैं खिला सकते हैं उससे उनकी आमदनी बढ़ेगी आगे और काम प्राप्त कर सकते हैं